हमरा घरमे होलै जेना हमसब परिवार होलिए मतलब सब ठीक छै जेना हमरा गाम मन्डिल होलै जाहि जगह जगहपर मने अलग गाँव होलै दूसरा गाँव जेना दूसरा जिला मन्डिल होलै ओसब भेलै हमरा गाँवमे पोखरि उखरि हइ कहुँ गड्ढा हइ कहुँ जब थोड़ा तनि अथी हइ उपर आओर थोड़ा कहुँ गड्ढा हइ मतलब कहुँपर लिआ हइ कहुँपर उँच हइ आओर हमरा गाँवमे नलका होलै जेना कल होलै ओसब पानी उनी थोड़ा कम आबै हइ गड्ढा उड्ढा भरल रहै तभिए ने आबै हइ पानी ओहि चलिते कम आबै हइ कम अएलै हमरा घरमे परिवार होलै ओतेक जेना दसगो होलै बारहगो होलै आओर चाहे आठगो होलै ओसब अलग अलग हमरा आरके भेलै होलै हमरा आरके मन्डिल हइ जेना समस्तीपुर जेना ओ किशनपुरा हइ हाइघाट ईसब गाँव गाँवके मन्डिल हइ से ठीक हइ हमरा गाँवमे मन्डिल हइ तऽ हमहूँ आर पूजा करै छिए आबै छिए पूजा करै लेकिन खूब सफलता होइ हइ बढ़िआँ हइ भगवानके कृपा हइ जे मन्नत माँगै हइ से पूरा कऽ दऽ छथिन ओसब पूजा पाठके दिन ने हमे खूब मस्ती करै छिए खूब अपना तरफसे खूब जेना माइ बाबू धिआपुता हइ जेना कहलकै खेलकूद ओहिसे हमे आर कभी खेलते कुदते रहै छै हर हमेश कोनो बातके कोइ टेन्शन वेन्शन नहि बस खेलैत कुदैत रहै छिए भै गेलै घरके काम धन्धा खाना उना तऽ ओसब शाम सुबहके काम हइ जेना भरिदिन कहूँ रहलिए शाममे आके खाना उना बनैली सभके खिएली अपने खएली आब फेर सुबह होलै फेर सुबह होलाके बाद फेन वएह काममे लगि गेली जकरा जेहन काम हइ से अपन करै छै हमरा आरके जे काम हइ से करै छिए हमेके ओतेक अभी मानिके चली पूजा पाठ आओर चाहे पढ़ाइ लिखाइ ओतेक ओसब नहि छिए लेकिन तनि तनि मनि हइ तनि मनि छिए लेकिन आब जे कहतै ओना कलेक्टर उलेक्टर ओसब हमरा आरके थोड़के छिए कनि मनि हइ तऽ जे काम धन्धा हइ अगल बगलके जेना खुरपिए हइ हँसुए हइ घासे भुस्सा हइ ईसब अपन करैत रहली तऽ ठीक हइ बाँकि अलग नहि जाइ छै हमे काम धन्धा करै जेना हँसुआ खुरपी होलै किसानवला काम होलै वइसे ही अपन छोट मोट काम करैत रहली बड़का काम तऽ हमरा आर से होते नहि ओहि चलिते हँसुआ खुरपी लऽके अपन खेतिए खेतीमे होइ चाहे आड़ी बाड़ी होइ जहाँ होइ अँगना घर होइ जहाँ पूजा पाठ होलै तऽ ओ पूजा पाठके तैआरी करैके हइ कोना करैके हइ तऽ ईसब पहिने घर अँगना घर अँगना कएली बरतन बासन धोली अपना नहेला सुनेलाके बाद पूजा पाठ कएली घरमे सभके करबेली से हँ आइके दिन ई शुभ दिन हइ चल पूजा करै चलै चलू सभ गोटे हँ मिलिजुलिके पूजा करबै कएलाके बाद अएली तऽ अपना घरमे जे से काम होलै से धन्धा अपन करली जे मम्मी पप्पा कहलक से सब कएली आओर वएह जे होल तऽ धान चाउरमे काम धन्धा कएली हँसुआ खुरपी लऽके आओर नहि तऽ पोखरि झाखरि गेली माछ उछ मारैलए नहि एक घण्टा होइ दुइ घण्टा होइ डेढ़ घण्टा होइ सब ओनहि समय लगा देली तऽ बस अएली अपना घरे फेन अपना घरके काम काज कएली किएकि पोखरि झाँखरि कहिऔ घुइमोके चलि अएली कहिऔ मारिओके अएली कहिऔ खेले कुदिके अएली एना होइ हइ सबदिन थोड़ेके मछलिए मारै थोड़े कि आओर सबदिन थोड़ेके पूजे पाठ करै छिए सबदिन सब रकम काम करै छिए कि थोड़ेकि कहिऔ हो गेलै तऽ खेलिए लेली कहिओ हो गेलै तऽ सुतिए रहली कहिओ हो गेलै तऽ एनाहिते टाइमपास कऽ देलिए कहिओ हो गेलै तऽ कहिओ दिक्कत होलै तऽ अपना

कपड़ा कपड़ालत्ता खिचली अपना सुरक्षित भी रखली से हँ अगल बगल नहि जाइ दिक्कत नहि बेसी होइके चाही किएकि ईसबके खिआल रखैके चाही हमरा आरके वएह काम ने हइ थोड़के बाहर काम करै जाइ छिए बाहर बाहर जेना परदेस होइ ओसबमे थोड़के नहि जाइ छै ओसबमे मरद मरद जाइ हइ हमराके काम होलै छोट मोट जेना खुरपी हँसुआसे खेत पथारमे करै छिए से सब काम होलै हमे आर थोड़ेके बाहर जाइ छिए काम करैलए ई तऽ अपना गाँववला देहातवला हइ तऽ ओसब अपन कएली केलाके बाद तऽ हमरा आरके वएह कामे हइ हमरा आरके थोड़के बाहर जेबै आब तऽ औरत जातिके कोन कामे रहै हइ घर अँगना पूजापाठ अपना खेती पथारी बाल बच्चा देखनाइ